खेल प्रथा और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में पारम्परिक खेलों और खेलों खेलों की सुरक्षा और प्रचार करना खेल और समाज के भविष्य का के विकास के लिए महत्वपूर्ण टी एच जी संस्कृतिक अंतरसांस्कृतिक संवाद और शांति को बढ़ाता है युवा सशक्तिकरण को जड़ करता है और नैतिक खेल प्रभाव प्रथाओं को बढ़ावा देता है टैग खेल के कई भारतीय रूप हैं कभी कभी भारत में इसे दौड़ना और पकड़ना या पकड़म पकड़ा पकड़ना भी कह कहा जाता है जैसे कबड्डी खो खो दो लोकप्रिय खेल हैं और पेशावर पेशावर लीग प्रो कबड्डी लीग में खेले जाते हैं और अल्टीमेट अब खोखो खोखो क्रमशः खो खो भारत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय पारम्परिक खेलों में से एक है इसे भागने और पीछा करने का एक संशोधित अनुकूलक माना जाता है और इसमें किसी व्यक्ति का पीछा करना उसे छूना शामिल है खेल में दो पारियाँ होती है प्रत्येक टीम को पीछा करने के लिए सात मिनट और बचाव के लिए सात मिनट मिलते हैं अभी स्कूल प्रतियोगिताओं में पहले से अठारह खेल शामिल है जिनमेन जिमनास्टिक जिमनास्टिक हैंडबॉल हॉकी जूडो सॉफ्टबॉल तैराकी बॉलीबॉल बैडमिंटन बास्केटबॉल खो खो लॉन टेनिस टेबिल टेनिस कबड्डी एथलीट तीरअंदाजी शामिल है जिनमें छात्र और छात्राएँ भाग ले सकते हैं पारम्परिक खेलों में खेल और क्षेत्रीय खेल शारीरिक गतिविधियों और प्रतिस्पर्धी खेलों के रूप जो विशिष्ट सांस्कृतियाँ खेत या सामुदायों में पीढ़ियों से चली आ रही है